हलो जय मां ॻाल्हायां थो भरत कुमार अजमेर मां मां फोन करियो मूंखे ख़बर पइजी वियो कि तव्हां जी कंपनी लाइ कुझु वर्किंग जा पद खाली पिया आहिनि त मुंहिंजो त मुंहिंजो छह महिना हिकु कोर्स थियल आहे डिप्लोमा कोर्स करे रखियो मां त मूंखे हिकिड़ी नौकरीअ जी ज़रूरत आहे कम जी ज़रूरत आहे कंप्यूटर मां ॼाणा थो त कंप्यूटर जो मूं वटि डिप्लोमा आहे छह महीननि जो मां करे रखियो आहे त मूंखे उन हिसाब सां अगरि तव्हां चओ त मां उन हिसाब सां अचां इंटरव्यू साक्षात्कार ॾियणु मां रहंदो आहियां आशा गंज में आशा गंज अजमेर में पघार तव्हां हाणे जो समय जे अनुसार कोई दिक़त कोन्हे जो तव्हां ॾींदा आहियो ॿुधाए जो हिकु दफ़ो उन हिसाब सां हा शुरू हा उहो त जीअं बि हुजे हिकु ॿुधाए जो छा स्कीम आहे पे करण जो त हुन हिसाब सां जो हुजे टाईम जो पन्ना डोक्यूमेंट मां पंहिंजा खणी अचां हां मुंहिंजा पास थियण जा कंप्यूटर डिप्लोमा जा

हा उन टाईम टाईम समय ॿुधायो समय छा अथव केॾीमहिल जो समय स्टार्ट आहे केॾीमहिल एंड टाईम आहे टाईम कम फुल टाईम आहे हाफ टाईम आहे छाहे ॿुधायो तव्हां केॾीमहिल केॾीमहिल टाईम खपे अठें बजे खां चईं बजे तक हा आहे थोरो परे आहे कोइ दिक़त कोन्हे गाॾी आहे मूं वटि गाॾी खणी ईंदमि मां इन परने रहजी वियुमि त मां

न न वरी मां अचांव थो टाईम कढी करे मां हितां निकिरां थो त हुते अची करे ॻाल्हायां थो रूबरू थी करे ॻाल्हाईंदासीं त घणेई ॻाल्हियूं क्लीयर थी वेंदियूं मां अचां थो वरी कोई दिक़त कोन्हे अचांव थो

हा हूअ एड्रेस मां ॾिसियो हुयो उन में ख़बर पइजी वियो कि भाई हिन एरिये में हिन तरफ आहे त मां त मूंखे ख़बर आहे पुष्कर में आहे मां अची वेंदोमांव बेफ़िकर मां अचांव थो

हलो ठीकु आहे कोइ वांदो न आहे मां अचांव थो मूंखे ध्यानु आहे मां आयल आहियां पहिरीं बि हलो मां अचांव थो मां पोइ कलाकु खनि में अचांव थो ठीकु जी ओके जी भाऊ मां अचांव थो कलाकु खनि में जो जीअं सम्झ में आयो वरी पोइ जीअं बि थियो उन हिसाब सां खणी था ॾिसजनि जैणा हा हा रखां मां जय झूलेलाल